हमरा छै से अपन घरके रसोइ बहुत पसन्द पड़य छै हम अपने हाथके खाना जादा पसन्द पड़य छै अच्छा लगय छै आरो दोसराके घरके हमरा खाना नहि अच्छा लगय छै नहि ठीक लगय छै हम जेतना भी खाना सब्जी बनैयै चावल बनैयै दालि बनैयै रोटी बनैयै रोटी भी तऽ हमरा बिलकुल नहि ककरो हाथके अच्छा लगय छै बस अपना ही हाथके जेतना पसन्द छै हमरा ई छै अइसन हमरा जे छै रोटी बनबय छियै हमरा जे जैसे हमर खाना दोसरोके ठीक लगय छै अच्छा लगय छै दोसराके पसन्द होइ जाइ छै लेकिन हमरा छै से दोसरके खाना हाथके खाना हमरा ओतना नहि पसन्द पड़य छै हम अपने हाथके खाना हमरा बहुत पसन्द पड़य छै अपना हाथके खाना अपनासँ जी भरि कऽ अपन खाना भरि पेट खाना खाय लै छियै इच्छा भरि आर हमरा ककरो घरके खाना भी हमरा अच्छा पसन्दे नहि पड़य छै हम कोइ खाइ लए भी कहय छै तऽ हम जल्दी हम नहि ककरो घरके खाना खाय लए चाहय छियै भी कहबो करलक रहऽ हमर हाथके नहि खाना बढ़िआँ लगय छै तऽ कहाँ से खेभो खाना तोरा अच्छे नहि लगतऽ ओएहसँ नहि हमरा खाना दै भी छै छै जे गोतनी भी छै हमरो हाथके खाना खा लेकिन हम नहि खाइ छियै ठीक नहि लगय छै इएह चलतेसँ हम नहि खाइ छियै नहि लेलहुँ तऽ कहय छै जे कि जे हमरा हाथके तोरा हम जानय छियै किया नहि हमरा हाथके खाना खाइ छऽ तू बुझय छऽ कि जे हमरा हाथके ओकर हाथके हमरा अच्छे नहि लगतय खाना अइसन छै जे सब्जी भेलय जैसे कुछ भी छै पकवान भेलय जैसे चिकन भी भेलय किछु भी भेलय हमरा विशेष करि कऽ हमरा अपने हाथके ठीक लगय छै हमरा आर ककरो हाथके अच्छे नहि लगय छै कहीं भी जाइ छियै रिश्तेदार यहाँ भी तऽ कहीं कहीं होइ छै जे कि जे ओइ जगहपर अगर कोनो अगर नहि खेने रहय छियै नहि जानय छियै तऽ उवला दै छै उहाँपर खाय लै छियै तऽ ठीक लगय छै तऽ चाहय छियै कि जे तनी बना कऽ कोशिश करतियै तऽ हमरो बनेतियै एकबार प्रयास करतियै तऽ नहि